अंधविश्वास ई एक एहन शब्द अछि जे समाज के वर्तमान मे सेहो दूषित कऽ रहल अछि आइकाल्हि सर्प कटलाके पश्चात वर्तमानमे भगताके पास सेहो जाइत छी एहि क्रियाकलापक संग कखनो कखनो ओ व्यक्तिके मृत्युके सम्भावना बनि जाइत अछि आ मरियो जाइत छथिन तऽ हमरा सबके ई चाही जे अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक डॉक्टर साहबसँ संपर्क करी लोग दहेज़ प्रथाके लेल सेहो बेसी ध्यान दऽ रहल छथिन अपना इच्छाके अनुसार मन माँगल मुराद पूरा करै छथिन तऽ एहि सबमे विशेष कऽ कऽ ध्यान नहि दऽ कऽ समाजक विकासके ध्यान पर अग्रसर होयबाक चाही